भारतीय सिच्छा का सिस्टम बहुत ही लोकप्रिय है हमारे यहाँ जो शिक्षा है हमारे जो देस में शिक्षा है बहुत ही विकासशील एवम संतुष्टपूर्वक शिक्षा है हमारी भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हमारे जो गुरुजन हैं बहुत अच्छी प्रकार से हमें टेकल करते हैं एक बहुत ही अच्छी प्रकार से हमें समझाते हैं अच्छी शिक्षा देते हैं कुल मिला कर हमारी जो शिक्षा है बहुत ही अग्रसर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें हमारे शिक्षकों से मिलती है एवम भारती शिक्षा से मिलती है जो हमारे यहाँ भारती शिक्षा के लिए गोरमेंट जो विद्यालय निर्धारित किये गये हैं आजकल उनका सिस्टम ये है उन पर मुद्दे उठाए जाते हैं की गोरमेंट टीचरों के बच्चे गोरमेंट विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ते प्राइवेट सेक्टरों मे गोरमेंट टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसा क्यों क्या भारतीय शिक्षा में शिक्षा की कमी है राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की कोई कमी है नहीं मैं भी राजकीय विद्यालय से निकला हुआ छात्र हूँ बहुत हीं अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन यह मुद्दे उठाए जाते हैं छोटी सोच के लड़के द्वारा भारतीय शिक्षा बहुत ही अग्रसर एवम विकासशील है इसका सदैव बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं मैं भारतीय शिक्षा को सलाम करता हूँ